हॅलो कोण उलयता खंयसर येवपाचें आनी कितें काम आसलें म्हणल्यार कितें करपाक जाय आसलें तुमकां तुमी अपॉयणमॅण घेतलेलो बीन आ ओके मॅडम पयली अपॉयणमॅण घेवप आसता पूण आसूं तुमी आतां कॉल केला म्हटल्यार कितें कितें करपाक जाय तुमकां तें माश्शें सांगता ओके मेकप म्हळ्ळ्यार तुमकां तुमचें ड्रॅसींग किरें आसतलें वॅस्टन काय इंडियन आ ओके वॅस्टन सो तुमकां लायट काय लावड मेकप जाय लायट उपकात्ता ओके मॅडम प फस्ट ऑफ ऑल तुमकां पयली आमच्या हेतून येवचें पट्टलें पालरान आमचे येवचें पट्टलें आनी तुमकां आमी हें दाखयतलीं तें तुमी चूज करचें पट्टलें एक मॅगझीन आसा आमचे कडेन कशें किदें जाय तें तुमकां तेतुंतल्यान तुमी चूज करा की तुमकां कशें किदें करपाक जाय तें त्या परमाणे रेट आसतली मॅम तुमी कितल्यांग फ्री आसता तुमी केन्ना येवंक शकतात सांच्या रातचें धांक बन जाता आमी आठांक ओके बरें आनी शूट केन्ना आसा म्हटलो तुमी आ बरें पांचांक पांचांक येयात तर तुमी आमी आसतलीं बरें तर